आंनि जिउआव देरसिन जेंनायानो जाहैबाय आंनि जिउ आव गोबां दुखु दाहा दङ गोबां देहायावबो जेंना दङ गोबां जेंनानि गेजेरजों आं दा